हैल्लो हां जी मैडम जी तुसी डाक्टर साहब बोल्ला दे ओ मैडम जी मि थुहानू मिगी थुआढ़ा नंबर कुसे नै दित्ता ही ते उ'नै बोलेआ भला एह् डाक्टर साहब दा नंबर ऐ ते इं'दे कन्नै गल्ल करी लैओ मैडम जी मिकी ना अज्जकल गुस्सा बड़ा आंदा ऐ ते मिगी सनाओ कोई लाज भला केह् करचै अस

मैं मैडम घट ही दिक्खदी आं हां जी

हां जी

ठीक ऐ मैम ठीक ऐ मैडम जी ठीक